हैलो हाँ जी हाँ जी मैं पुजारी बोल रहा हूँ सर आप कौन बोल रहे हैं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सर वेलकम है आपका बिल्कुल बिल्कुल आइए लड़के को ले कर आइए और कुछ प्रसाद वग़ैरह ले लीजिएगा और फूल अगरबत्ती धूप एक नाई रहेगा हाँ और यहाँ पर मैं आपको माता का दर्शन कराऊँगा फिर उसके बाद जो है दर्शन होने के बाद आपको विधिवत मैं मुंडन करवा दूँगा माता का महिमा बहुत अपरंपार है माता का यहाँ पर पूजा होगी और इनकी व्याख्या दूर दूर तक है श्यामा माई दरभंगा ज़िला के अंतर्गत उनकी बहुत महिमा रही है यहाँ तो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं इनकी पूजा अर्चना करते हैं जो भी मनोकामना होती है सर सब पूरी होती है माता के पास माता की महिमा का बखान करते नहीं बनता है इतनी माता की महिमा है इनकी मनोरमा इनकी पर जगह जो है ये भी बहुत ही मनोहर सुंदर बहुत ही आकर्षक है इस लिए आप बिंदास आप बेझिझक आइए सर आ कर के आप यहाँ पर अपने बच्चों का मुंडन संस्कार कराओ कोई दिक्कत नहीं हाँ हाँ हाँ ये मंदिर पूर्वजों द्वारा निर्माण किया गया था इस मंदिर का निर्माण महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह द्वारा हुआ था जो दरभंगा महाराज थे हाँ हाँ ये मंदिर की महिमा बहुत ही अपरंपार है यहाँ जो भी श्रद्धालु आते हैं अपने मन से जो भी मनोकामना करते हैं माता उनकी मनोकामना पूर्ण करती हैं और माता की असीम कृपा है और माता उन पर मने इनकी महिमा बहुत अपरंपार है और दूर दूर तक इनका नाम है माँ मतलब श्यामामाई का बहुत दूर दूर तक नाम है आप बिंदास हो निश्चिंत हो कर के बिंदास हो कर के आइए सर अपने बच्चों को ले कर आइए यहाँ मुंडन संस्कार होता है साधु वग़ैरह होता है जनेऊ वग़ैरह होता है उपनयन संस्कार जिसको बोलते हैं वो भी होता है सब कुछ यहाँ पर होता है सर यहाँ शादी का भब्य समारोह माने भब्य हर हर रोज़ दो चार पाँच जोड़ें जोड़ी का शादी यहाँ पर होता है मुंडन तो सर होता ही रहता है हाँ मैं तो मंदिर का पुजारी हूँ मैं तो रहूँगा ही लेकिन सर ऐसा होता है ना कि बहुत ज़्यादा जब आ जाता है तो अकेले तो नहीं कर पाऊँगा तो मेरा और भी सहयोगी हैं वो सब मिल बाँट के पूजा संस्कार वग़ैरह करते हैं और उसके बाद हाँ ठीक है ओके आप आइए मैं फ़ोन कट कर रहा हूँ